میں چاہوں گی کہ ریڈیو میں خواتین کے خصوصی حصے ہو جس سے خواتین کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے اور ایسے بہت سے پروگرام ردعمل میں آئے ہیں جس سے خواتین کے مسائل حل ہو سکتے ہیں